जि'यां की क्वेच्शन मेरे अग्गें आये दा डिफरेंस सनाओ मिगी की रूलर एरिया ते अर्बन एरिया बिच जेह्कियां बी गेमां खे'ल्लियां जंदियां रूलर एरिया दी तुसें ई गल्ल बात सनांऽ कि रूलर एरिया बिच थोह्ड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड जेह्की होंदी घट्ट गै होंदी ओह् ते जेह्के अर्बन एरिया होन्दे ओह् हमेशा पूरी तरह नै बड़ी अच्छी तरह नै अर्बन चा बी प्लेयर निकलदे लेकिन ऐसी गल्ल निं ऐ कि रूलर एरिया चा बी होर प्लेयर निकलना स्टार्ट होई गेदे इस कारण लगदा कि साढ़ी जेह्की डेवलमेंट कंट्री दी बड़ी अच्छी ऐ जिस कारण हर इक तरह दे प्लेयर निकली सका दे इ'यै डिफरेंस ऐ कि रूलर ते अर्बन एरिया दे बिच रूलर एरिया आह्ले जेह्ड़े बन्दे उ'नें फैसिलिटी थोह्ड़ी घट्ट प्रोवाइड होंदी एह्दे कारण बेचारे थोह्डे़ रेही सकदे रेही जन्दे अर्बन एरिया आह्ले होंदे बंदे तां ओह् थोह्डे़ जादै अग्गें होई जन्दे होर केह् डिफरेंस हा इ'यै डिफरेंस हा जी